एह् जेह्ड़ी बत्ती ऐ एह् साढ़े इलैक्ट्रिसिटी बत्ती आखदे होन्ने जिस्सी अस एह् साढ़ी लाईफ बास्तै ते बड़ी जरूरी ऐ लेकिन एह्दा जेह्ड़ा पॉवर कट्ट ऐ एह् सर्दियें दे बिच्च घट्ट करदे न ते जदूं एह् गर्मी आंदी ऐ ना ते ओह्दे बिच्च जेह्ड़ा एह् पॉवर कट्ट ऐ एह् सीज़न बाई सीज़न चेंज होंदा ऐ मतलब एह् ऐ कि जदूं सर्दी आंदियां न ते बत्ती जेह्ड़ी ऐ एह् घट्ट बंद करदे न ते जदूं गर्मी आई जंदी ऐ ते इक घैंटा बत्ती देन गे ते इक घैंटा बंद करन गे इक घैंटा बत्ती देन गे इक घैंटा बंद करने गे ते एह् डिफरैंट ऐ साढ़ा सीज़न बाई सीज़न इलैक्ट्रीकल दा